हेलौ खुलुमबाय सार हेलौ खुलुमबाय सार दङमोन सार एसे औ सारनाव आङो जोंनि दानि बिटिआरनि जे माबा जादों बेनि सोमोन्दै आङो गिबिनिफ्राय सारनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो लुबैदोंमोन सारा अन्नानै खोन्थानो हागोन ना दा जोंनि बे दानि जे जोंनि बि टि आर बेयाव मोन मोनथाम दफायाव बेखौ गोरोबथा जादोंमोन दा गिबिसिन दफाया माब्ला जादोंमोन सारा बेखौ खोन्थानो हागोन ना जिगुजौ गुजिथाम मायथायनि जि फेब्रुवारि नोंगौ ना सार औ औ औ औ ओमफ्राय नैथिया नै रोजा थाम औ औ सार औ औ बियो माब्ला जादोंमोन सार बियो नैरोजा नैजि

बिदिनो बेनो जानांगौ सार आंबो बारा गोसोआव गैजोबला बेनो जानांगौ औ दा आं मोनसे खोथाखौ मोनथिनो लुबैबावदों सार दा जोंनि दासान्दिनि बे बिटिआरनि सोद्रोमाया गा गिबि सोद्रोमा गाहाइ सोद्रोमाया सोरमोन थाय दानि सोलिबाय थानाया औ गोजोन्नाय थाबाय सार औ गिबियाव बेखौ ओमफ्राइ गिबि गोरोबथाया जोंना मा जादोंमोन ना बिएसि जादोंमोन ना सार बि ए सि मुङै औ औ ओमफ्राय नैथि गोरोबथाया औ औ बि टि आर औ औ औ दा सारनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय दिनै बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाउनाय जाबाय दा आंनि मिथिनो लुबैनाया बे खिनियानोमोन आरो औ गोजोन्नाय थाबाय सार